वट्सऐप फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल पे पेटीएम फोनपे एहन एप सब आइ काल्हि बहुत मददगार साबित होयत अछि वट्सएपके मदद से हम एक मिनटमे या एक सेकण्डमे ककरो सूचना पहुँचा सकैत छियै तरह तरहके ओकर हाल चाल जानि सकैत छियै ओकर की हाल छै ओ ठीक छै कि नहि सिर्फ एकटा अहाँकेँ मैसेज से एकटा सन्देश से अहाँकेँ पता चलि जायत कि अहाँकेँ जान पहचानके जे केओ छथि से ठीक छथि कि नहि अगर हुनका कओनो सन्देशो पहुचेबाके रहैया अहाँ लग फोन करैके टाइम समय नहि अछि तऽ अहाँ वट्सएप कऽ सकैत छिअनि ओहि पर अहाँ हुनका सन्देश भेज सकैत छिअनि फेसबुक पर हमसब देखैत छिअनि हमरा तरह तरहकेँ जानकारी भेट सकैत अछि आ दुनिआमे की भऽ रहल अछि कतेक जनसंख्या अछि की सब भेल हँ की सब घटना भेल हँ की सब विकास भेल हँ देशके सब किछुके जानकारी अपना सबके फेसबुक आओर इंस्टाग्राम पर भेट सकैत अछि एकर उपयोग जते अपना सब जानकारी लेल करैत छी कओनो सूचनाके तहिना एकर मनोरञ्जन लेल कऽ लैत छियै एहि पर हम तरह तरहके वीडियो देखि सकैत छी तरह तरहके आइ काल्हि देखैत छियै रील बनबैतो रील बना सकैत छी गूगल पेके उपयोग अपना सब कऽ रहल छी आइ काल्हि केकरो पाय पठबैके रहैया या किछु राशि पठबै के रहैया या केकरो भाड़ा पठबैके रहैया कओनो फीस के देबाके रहैया तऽ अपना सब गूगल पेके यूज कऽ रहल छी एहि से अपन सबके दैनिक जीवनमे काफी तेजी आयल हँ जे काज करैमे अपना सबकेँ बेसी काल लगैत छलऽ से आब तुरन्त एक सेकण्डमे भऽ जाइत रहऽ रहैत अछि